ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروی سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دی جوکہ مجھے بہت پسند آئی اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپئے کی تھی اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا ہے اس میں آٹو آن آٹو آف کا آپشن بھی ہے اس کا وائر بھی کافی لائٹلی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں کافی سارے او سارے آپشن ہیں جیسے سوتی کپڑوں کا نائلون کپڑوں کا وولی کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی